ہمارے علاقے میں مچھلیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں اور خوب پکڑی جاتی ہیں ہمارے علاقے میں کوئی سمندر تو نہیں ہے لیکن ندیاں اور تالاب ضرور ہیں اور ان ندیوں اور تالاب میں بہت ساری مچھلیاں پائی جاتی ہیں مچھلیاں اپنی ذائقے اور غذائیت اور معاشی اہمیت کی وجہ سے الگ الگ مقبولیت رکھتی ہیں ہمارے علاقے میں ان کی مانگ بہت زیادہ ہے جو لذت کے اعتبار سے بہت اہم ہے ان میں سے سب سے زیادہ ریہو مچھلی مشہور ہے ریہو مچھلی اپنی غذائیت اور لذت کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہے اور اس کے اندر چونکہ کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح گولڈن ریہو بھی بہت زیادہ پکڑی جا اور کھائی جاتی ہے اسی طرح سینگھی مچھلی سینگھی مچھلی بھی بہت زیادہ مانگ رکھتی ہے اور سینگھی مچھلی ایک مچھلی ہے جو بہت ہی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اس کے اندر خون کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے ہاگ اس کو پکڑنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پکڑنا خطرناک ہوتا ہے وہ بڑی ہوتی ہے وہ جب بڑی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں